आथ्सा आङोथ' दा सासे फरायसा आङो सोरां जेननायनिफ्रायनो आंना खामानिफोरानो बेफोरनोसै फुङाव सिखारबाय लेखा फरायबाय एसे बिनि उनाव क्लासाव थांबाय क्लासाव थांनायनि सिगां आंना खामानिया जायो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जानांगौ लोंनांगौ देलायनांगौ क्लासाव थांनांगौ क्लास लायो क्लास जोबनानै फैयो लेखा फरायनांगौ फरायसा हिसाबै आंनि खामानिया बेफोरनोसै आरो बेनिफ्राइ आङो फरायनायजों लोगोसे एकस्ट्रा इंखाम आखायनि खरसा बाहायनो थाखाय आङो गथ'फोरखौ थुइसन फोरोंदेरो गथ'फोरा बिदिनो दङ क्लास उन्दैनिफ्रायनो लायो क्लास थेन सिम गथ'फ्रा सोरबा सोरबा जोबोर मोजां फरायनायाव सोरबा सोरबा मोजां नङा बिदिनो मोजां नङाबाबो जोबोत खस्थ' जायो बेफोरखौ नायै मायै आंहाबो फरायनायावहाय खस्थ' जायो अब्लाबो इनट्रेस मोनो फोरोंनो थाखाय गथ'फोरखौ मानि आं रोंनायखौनो सोरखौबा रोंहोनो हायोब्ला आंहाबो गोसोआव गोजोननाय फैयोथ' बेनोसै आरो गथ'फोरा सोरबा सोरबा फरायनाया मोजां सोरबा गाज्रि जोबोत दुस्थ'फोरबो दं सोरबा खोथा मानियो सोरबा खोथा मानिया अब्लाबो एसेबांमानि गाज्रिद्राय गैया आरो दा खामानियाथ' आंनि फरायसा हिसाबै बे फरायनायानो जाहैबाय आरो आङो थिउसन लादेरो गथ'फोरखौ फोरोङो बेनोसै बेनि अनगायैबो आङो नै बिफां लाइफां गायनो मोजां मोनो जे बिफां लाइफां होनोब्लाथ' गिदिर बिफां लाइफांफोर फरेस्थ खालामनो बेफोरावथ' आखाय होनो हाथ'याखै साननानै लायो उनफोरावहाय आबहावाखौ फोसाबनो थाखाय उनाव जोबोत आङो नाजागोन बिफां लाइफांफोरखौ गोबां गायनो नाजागोन गुबुनफोरखौबो मानि थुलुंगा होनो नाजागोन बेफोरबादि खामानि मावनो थाखाय आङो बेदिनो फिसा फिसा फुल बिबारफोर गायो आंनाव माखासे कालेकस'नफोर दङ बिफांनि आङो बिदिनो न' सिङाव गायग्रा इनटिरियर बिफांफोरखौ आङो मोजां मोनो बारा आङो बिबार ब्रेव ब्रेव बारग्रा बिफां बिदि फुलखौबो आंहा एसेबां मानि मोजां मोना नङा आं मोजां मोनो बिरात मानि मोजां मोनो बिबारफोरखौ समायना मोनो नाथाय आङो न'आव गायग्रा बिफांफोरखौ साबसिन मोनो आरोना न' सिङाव दोननो हाग्रा जेरै मानि प्लेन स्पाइडार प्लेन बेनिफ्राइ स्नेक प्लेन बेनिफ्राइ बेफोरनो आरो केल'जिया बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो बेनि उनाव हाय आंनाव माखासे बिबारफोरनि कालेकस'नबो दं जेरै मा होनो एडेनियामफोरखौ आङो गायो एजेलिया आं मोजां मोनो थ' बेफोरनो दं आरो जेखुनु खिटसेन गारदेनिं खालामनो आं मोजां मोनो लाइक फिसा फिसौ बिफांफोर मैगंफोर जायफोरखौ जों एसे एनैयावनो मोनजायो बेफोरखौ मोजां मोनो ओंफाय आङो ओंखाम ओंख्रि संनाय ओंख्रिफोरखौ आं संनो मोजां मोनो जोंनि बर'नि जाग्रा ओंख्रिफोर जेरै अनला बेनिफ्राइ नार्जि बेफोरो ओंख्रिफोरखौ आङो मोजां मोनो संनो आरो आङो रोंगौबो आरो आङो ओरैनो थानायफोराव बिदिनो गान खनबायबायनो मोजां मोनो गान खननो मोजां मोनोबाबो जोङो बिदिनो मोजाङै सोलोंबोनो मोनासै जों गामिनि मानसि हिसाबै लाइक जोङो क्लासफोरबो लानो मोनासै सिंगिं क्लास माबा माबि बेफोरखौ लानो मोनासै अब्लाबो एसे एनै गावनि रोनायजोंहाय गावनि गारां जोंहाय एसे एनैफोरखौ गारांफोरखौ सुरफोरखौ बोनो रोंगौ आरो बेनोसै आरो बेनि आलदाथ' मा बुंबावनो बेफोरनोसै आङो नाथाय ट्रेभेल खालामनो मोजां मोनो बे देहा मोजां जाबा बेरायनो आंहा जोबोत गोसो दं नाथाय दा आंहा फैसानिबो एसेबां मानि फैसा गैया मालायनि फैसाजोंबो बेरायनो जोबला आं हारसिङै खामायनो हागोन आंनि फैसा मोनगोन अब्ला आङो निससय बेरामफोर आरो मानि आं जायगाफोरखौ इक्सफ्ल'र खालामनो जायगाफोरखौ नायथिंबायनो जोबोत गोसो आङो जोबोत मोजांबो मोनो जोब्बायानोसै